میں نے زندگی میں بہت سے اہم سبق سیکھے ہیں اور میں نے بہت سے ہنر بھی سیکھے ہیں زندگی میں اور میں ان سبق سیکھے ہوئے سبق سبق سے بہت متأثر بھی ہوں کیونکہ جو میں نے زندگی میں سبق سیکھے جن سے مجھے جن کی وجہ سے میں نے جینا سیکھا مجھے جینا آیا کہ زندگی کس کو کہتے ہیں زندگی کیا ہے اور اور زندگی کو کتنا مہتو دینا چاہیے اور جس میں کچھ سبق یوں ہے جیسے بڑوں کو عزت دینا بڑوں کو مان سمان دینا اور ان کو عزت سے بلانا اور ہمدردی دوسروں سے کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکرگزار ہونا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو جو نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے شکرگزار رہوگے تو ہم تم کو اور بھی عطا کریں گے اور میں بہت متأثر ہوں